ओ देखलक जेना जे लोग भेल जे देखी ओ देखलक ओ जब देखल भए गेल जेना कि फिलिमे यऽओहो देखलक जेना हे ओएह यूट्यूब पर भेल फिलिम ओहो भेल अगर लाइन नहि रहल लाइन कटि गेल टी भी देखैके मोन भेल तऽ टी भी देखलक आब तऽ मोबइलके समय एलै जादे लोग मोबाइले देखै छै मोबाइलेमे सब किछु देखैत रहल मोबाइलमे देखैत रहल तऽ फोटो आर हरेक चीज मोबाइलेमे लोग देख लै छै पहिले तऽ नहि देखैत रहै पहिले बहुत मेहनतसंँ लोग टी भी ककरो ककरो घरमे रहै सबहक घरमे नहि रहै लोग ओकरा जाय देखै लए आब तऽ मोबइल सबहक घरमे छै सब सब किछु देखते रहि जाइ छै पहिले एना नहि ने होइ जे ओकरा नहि छै हमरा छै हमरा नहि छै ओकरा छै आब तऽ सबके घरमे छै सब देखिए लए छै